नमस्ते हमें बनारस जाना था और बनारस से आगे लखनऊ ताज महल देखना है आगरा ताज महल आप कितना भाड़ा लोगे दस बारह हज़ार दस बारह हज़ार हाँ दो चलिए थोड़ा कम कर दीजिए हमें घुमा दीजिए हम बनारस घूमेंगे घूम के फिर आगरा औ और ताज महल देखने जाना है वहाँ पूरा फेमिली से जाना है वहाँ पर देखेंगे घूमेंगे टहेलेंगे

तो ठीक है चलो पैसा हम आपको देंगे हमे और सब जगह घुमा देना ताज महल घूम लेंगे आगरा देख लेंगे

ठीक है वहाँ खाना पीना हर एक चीज़ होटल ओटल होगा ना मिलेगा ना सब चीज़ चिकन बिरयानी

चलो ठीक है हम लोग पूरे परिवार बच्चे भी हैं तो बच्चे तो जो चाहते हैं वही हर एक चीज़ खाते पीते हैं घूमते हैं यह लेंगे वह लेंगे घूमने के लिए जाएँगे गार्डन घूमेंगे चलिए ठीक है हम आपको पैसा भेज देंगे आप गाड़ी लेकर आ जाना और आपको पेमेंट कर देंगे आप हमें पूरे जगा घुमा देना घूम टहल लेंगे तो फिर आएँगे घर पर रस्ता हम भूल गए थे इसीलिए बनारस पहुँच गए वहीं से अब क्या करें हमें जाना पड़ेगा हम बोला चलो ठीक है हम ड्राइवर के पास बात करते हैं ले चलते हैं बनारस चलेंगे लखनऊ चलेंगे आगरा भी जाएँगे घूमेंगे फिर आएँगे

ठीक है चलो ले चलते हैं पूरे परिवार से फेमिली से हैं चलेंगे घूम टहल लेंगे

ठीक है हम आपके पास कोल कर देंगे आप आ जाना गाड़ी लेकर हम फिर सब पूरे फैमिली तैयार रहेंगे चल देंगे आपके पास साथ में घूमने ठीक है हम चलेंगे घूमने के लिए तैयार रहेंगे